म्हाका भजन बिजन म्हणटा आसतना खूब अनुभव आयलां वेगवेगळ्या भजनाक मनीस चुकता भजनाक नर्वस जाता ताला सुकता तबल्याचेर चुकता पेटयेचेर चुकता आनी स्वर लागना अश करून ह्यो अनुभव जेन्ना तूं नर्वस जाता तेका आमी सभा कंप म्हणटात सभा कंप हो सगळेच लोकांक जाता पूण सुरवातेक भाशण दिता तेन्ना कितेंय करतना तेन्ना हे सभा कंपाक हेचेर उपाय म्हणजे तुवें सतत तेजेर सतत तुवें ती प्रॅक्टीस चालू दवरप आनीक मागीर तुवें सभा कंप पयस जाता लोकां मदीं जो तूं जाता तेन्ना तूं सभा कंप येना आनी तूं उलोवपाक धाडस येता